आङो माबा उन्दै समनिफ्रायनो ना हमोमोन आरो न' हमनाय समाव जोङो थांनायाव मोनसे जायगायाव बिलो दंमोन बे जायगायाव थाङो ओमफ्राय ना गुरहैयो ना गुरनानै बे बिलो फारसेयाव मोनाबा एरैहाय बोहैनाय बिलो थाङोमोना जेरै दा गिदिर गिदिर दै बोहैनाय दङ बेबादि दैखौ जोङो जेखाइखौ बानानै सानस्रिनानै जों बै बिलोयाव माबायो आरो हमहैयो ना जेखाइजों नाथुर हयो ना हमो मोनोमोन जोङो नाथुर खावै थथा सिंगि मागुर बेखौ जों जेखाइजों मोनो माखासे आखाइजों ना फिथिख्रि थथा ना गोरि बायदिसिना नाखौ जोङो आखाइजों माखासे हमो आरो ओमफ्राय माखासे जोङो बेबादि हमनानै देरबोयै देरबोयै हमै हमै हमनानै माबाबाय दा दासिमबो जोङो माबानानै संसार जानायनिफ्राय आरो सोलायबोबाय नाना खामानि जालांलायबाय बेरा फारसे फिसा गथ' गथाइ खांनायाव फैसा थाखा सौहायियाव जोङो फाइखारिबो गेलेबाय मैगं थाइगं बेरा फारसे जेरैबो राहा गैयाबा जोङो मालायनाव बायस'नानै थासुमब्लि लायनानै रुजुनानैबो हाथाइ आव फानहैनांदों आरो गोजान गोजान दखान हैनानैबो माबा फैसा खामायनानै फिसा फिसौ लेखा फोरोंनांदों बेरा फारसे थाखा गैयियाव माबाबो मैगंबो फाइखारि जानानै मावनानै जाहोनांदों फिसाफोरखौ नाना बायदि मावदों जों मावनानै जानाया जोबनो गैया दासिमबो दा संसार जानायाव दाबो ना हमो आं मुसारि सानानै बिलिफां आव साहैनानै आरो हर गेजेरावबो लायो नाखौ मुसारिनिफ्राय बोखांनानै आरो लाबोनानै आरो सोरांनानै बाबो नाखौ आं मुसारिनि नाखौ आं बोखांनानै लायो लायनानै आरो सोरांथारबा हाथाइ आव फानहैनांगौ जायो बेबादि माबानानै सोलिनानै दंगासिनो दं आरो दा बरथ'मान बिदिनो दिनैसिमबो बाइदिसिना मावबोगासिनो आर न'आव संसार जानायनि खामानियाबो गायनाय फुनाय बेबो मावनांगौ आरो